नवजात शिशु को रखने के लिए स्वच्छ वातावरण की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि छोटे बच्चों को ऑक्सीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके लिए एट्मोसफेयर यानी की वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए यदि बच्चा अच्छे वातावरण में रहेगा तो उसका मानसिक विकास शारीरिक विकास बौद्धिक विकास बहुत ही अच्छा होएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वातावरण का प्रभाव पड़ता है ये व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसी को कैप्चर करता है और उसी के अनुसार उसका जो सोचने समझने की क्षमता है शक्ति हैं वह उसी रूप में हो जाती है क्योंकि आजकल प्रदूषण बहुत हो रहा है पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं जिससे भी हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है उससे वातावरण गड़बड़ा रहा है भू भाग का तापमान बढ़ रहा है यदि ऐसी स्थिति चलती रही तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा असर नवजात शिशुओं पर पड़ेगा क्योंकि जन्म के समय शिशु अक्सर बड़ी बड़ी सीटियो में हीं हॉस्पिटल में जन्म लेता है वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है क्योंकि बड़ी बड़े शहरों में वातावरण स्वच्छ नहीं होता है ग्रामीण की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही स्वच्छ वातावरण होता है जहाँ पर नवजात शिशु का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है क्योंकि बच्चे को यदि अच्छे वातावरण में रखेंगे तो बहोत ही उसको सीखने को मिलेगा वह सोचेगा उसके समझने की शक्ति यदि उसको वातावरण अच्छा नहीं मिला तो उसके मानसिक विकास को बहुत प्रभाव पड़ेगा शारीरिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा जिससे वह मानसिक रूप से विकलांग भी हो सकता है